हेलो सुगी से बात कर रहे हो कुछ समय पहले मेरे द्वारा आडर दिया गया था जिसमें आपके जो नाज़ुक सामान था उसकी पेकिन्ग खराब या खराब क्वाल्टी के कारण टूट गया है या खराब हो गया है उसे मेरे द्वारा रिफंड या वापिस किया है उसको या तो दोबारा गुणवत्ता के साथ भेज दीजिए नहीं तो मेरे पैसे वापिस कर दीजिए देखिए भाई साहब सॉरी से कुछ काम नहीं होता आप तो मेरा ऑडर दोबारा भेज दीजिए या मेरे खाते में पैसा रिफंड या वापिस कर दीजिए सॉरी से कुछ काम नहीं चले चलेगा या तो उच्च क्वाल्टी का सामान भेजिए नहीं तो मे मेरे खाते में रिफंड पैसे भेज दीजिए